हेल' औ बे मा होनो मोनलाय होनायालाय बेबायदिनो खामोन दा दामा दे बारायगोनबाल बारायगोन बाल उनाव दे नायगोरनि नायजेर मथन होनोसैबाल नायजेर मथन हरसै उनाव नायजेर मथन हरसै आरामनो नायनानै हरसै ओंखायनथ' दे उनाव नायनानै होनोसै आङो आरामनो नायजेर मथन होगोनहाय होनोसै नायजेर मथन होगोनना दिनाव दे फैदो होमबालाय बिदिनो

मानो थगाय नांगौ मानो थगाय नांगौ थगायाहाय मा थगाया थगाया थगाया गाबोन आठथायावनो फै दे होमबा दोनसै दे ना दोनथ'आ हा औ दोनदो फैयो फैदो नों नङाबा सोरखौथो मोननांगौ आंहालाय औ ओंखायनथ' नों नङाब्ला सोरखौथो मोननो औ दे फैदोल' गाबोन आठथायाव दोनसै